میرا فریک بریکفاسٹ تو لائٹ سا ہوتا ہے میں ناشتے میں اکثر پوہا بناتی ہوں کبھی پراٹھے بناتی ہوں پراٹھا وت چائے اچار اور وجیٹیبلس وت چپاتی یہ سب بناتی ہوں زیادہ تر میرا ناشتہ جو ہوتا ہے وہ پوہے کے ساتھ ہوتا ہے پوہا اور چائے پوہا جو ہے بہت زیادہ ہیلدی بھی ہوتا ہے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور ایزلی بن بھی جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور ایزلی بن جاتا ہے جلدی بن جاتا ہے اور اسی لیے میں ناشتے میں پوہا ہی بناتی ہوں اس کے علاوہ میں پراٹھے بھی بناتی ہوں پراٹھا بھی ناشتے میں اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور وجیٹیبلس بھی کبھی کبھار میں ناشتے میں وجیٹیبلس بھی بناتی ہوں چپاتی کے ساتھ